लकी रेस्टोरेंट हा असांखे हेन जेके मानी आहे घर में त तव्हांजे हुतां ऑडर करिणो हो त तव्हांजे जे में हेन रेस्टोरेंट में छा छा एवेलेबल आहे तव्हां ॿुधाईंदा

अछा अछा त ही मरघानी जेको हू हेन भ भाॼी आहे शाक जेको आहे उहो हेन न मिक्स करे प्लेट आहे उहो छा कीअं आहे कुझु हुनमें अछा अछा त हिकु अछा ठीकु ठीकु आहे ॿियो मरघानी रोटी मन हिकु हिकु माण्हू में ॿी आहे या छा आहे थियल आहे हा हा अछा ॿियो ॿियो छा छा ॼमूं अथव अछा त पोइ तव्हां कीअं ॾींदा आहियो थालीअ जे हिसाब सां ॾींदा आहियो की प्लेटुनि जे हिसाब सां ॾींदा आहियो जीअं हा हूं

अछा अछा ठीकु आहे त तव्हां हीअं कजो न असांजे घर में जे वीह ॼणनि जो मानी आहे त तव्हां वीह ॼणनि जे हिसाब सां पैक करे रखो में हुनमें हिकु पालक पनीर कयोसि ऐं हिकु मिक्स भाॼी कयोसि ऐं हेन हिकु दाल मखणी जीरा राइस ऐं तव्हां चओ था मरघानी हेन शाक हा ऐं रोटी जेका तव्हां चओ था उहो तव्हां उहो बि वीह माण्हुनि जे हिसाब सां हू बि पैक कयो ॼमूं कयो ॼमूं बि कजो स्वीट में ख़ाली ॼमूं ई आहे कि ॿियो कुझु बि आहे अछा अछा त हा मुंहिंजो नालो जानवी आहे मां मुंहिंजे पुट खे मोकिलियां थी उनजे नाले सां सुठी हा हा ठीकु आहे पर वीह ॼणनि जी थी वञे तीअं सवली तरीक़े सां पैक करे ॾिजो क्वांटिटी ते थोरो ध्यानु ॾिजो ठीकु आहे त हू पेमेंट जो ॾिजो तव्हां मूंखे मोकिले छॾिजो त मां ऑनलाइन पेमेंट करे छॾींदीमांव बिल हा हा ठीक ठीक आहे जी भले